आङो गोदान रेसिपिफोरखौ नायनानै मिथिनो लुबैयो जेनेबा टि भि मबाइलफ्राव नायनानै जोङो सावमिन संनाया माबायदि बेफोरखौ सोलोंनो लुबैयो जेनेबा जोंना गथ'फ्रा जेनेबा सावमिन जानो लुगैब्ला जोङो बेखौ हाथाय बाजाराव थांनानै रेस्टुरेन्टफ्राव थांनानै जाहोहैयो आरो जाहोहैनाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो मानो बायहेरायाव औ बाजारफ्राव रेस्टुरेन्टफ्राव जाहोबाय थानो थाव जायोब्ला जेनेबा मस्ला मस्लि जायोब्ला जेनेबा जोङो गथ'फ्रा बिदिनो औ उदैनि गेस जागोन बिनिथाखायनो जोङो बेखौ युटुबफ्राव नायनानै सा से मानसि सासे मोजां संनो गोरों मानसिनि मुं लानानै ऐ बेखौ दिहुननानै नायनाय जायो आरो बे सावमिन संनायाव जोङो मा मा नांगौ बेफोरखौबो जोङो बे युटुबनिफ्रायनो नायनानै जेनेबा सोलोंनाय जायो आरो बे युटुबनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ हाथाय बाजाराव नायनानै हाथाय बाजाराव थांनानै जोङो मा मा नांगौ बे सावमिन संनायाव बेफोरखौ लायनाय जायो जेनेबा जेनेबा बेफोरखौ स'स स'स सयाबिन स'स चिलि बेबायदिनो होलायनांगौ बेफोरखौ बाजारनिफ्राय लायनानै फिसाफोरनि थाखाय जोङो हाथाय बाजाराव संनानै जाहोनो बानानै बेफोरखौ न'आवनो संनानै जाहोनाय जायो जेनेबा सावमिनफोराव होनांगौ जिनिसफोरखौ होनानै जाहोनाय जायो बेबायदिनो गोदान रेसिपिफोरखौ युटुबफोरावनो नायनानै सोलोंनाय जायो आङो